हँ बाजिऔ नमस नमस्ते कहिऔ कि हाल अइ यौ धन्धा आओर चलै हइ ने नीक नहि नहि प्रॉफिट होइ छै ओ मतलब बोलली कि से आलू अहाँ कै रेटमे आनै छिए ओ नहि तऽ ओहिठाम ओना तऽ हमरो दै छै ने हमरा तऽ कनि रेट कम छै हमरा इधर ओहिके वजहसँ किछु रेट कम छै ओ किछु तऽ प्रॉफिट होत नहि ई बोलिऔ ने नहि देखिऔ चावल हमरा इधर मार्केटसँ आनै छी ओ पड़लै हँ बारह सओमे बोरी आनै छी बारह सओ साढ़े बारह सओ पड़ि जाए हइ मोसकिलसँ बीस रुपैआ तीस रुपैआ फाइदा होइ छै हँ एहिमे समिति बजारसँ आनै छी समस्तीपुर नहि रहै हुँ हुँ समस समिति बजारसँ आनै छी देखिऔ हँ अइ पासमे हँ हँ वएह मोसकिलसँ दस हजार बीस हजार हो जाइए अऽ बोलली कि से अहाँके मतलब बेबस्था केहन हइ गहिकी उहिकीके उधार आओर लगैए ओतऽ ज्यादा ओ मतलब गामके छै ने तऽ गाममे तऽ उधार लगबे करै छै ने इएहके वजहसँ गाममे एतऽ बुझबे करै छिए उधार पुधार लगबे करै छै नहि नहि हमरा इधर तऽ तनि चलै छै ओतेक उधार नहि चलै छै इएह कारणवश

हँ ताहि वजहसँ मार्केटमे किछु ने किछु रहल तब ने तऽ जाएत पइसा देलक नहि गाममे तऽ उधार लगबे करै छै हँ हँ हमरा एक तऽ अपने गाड़ी छै आहाँके गाड़ी नहि छै कि ओ मतलब अहाँके भाड़ो लगैए नहि नहि हमरा एहि लऽ कऽ भाड़ा बचि जाइए अपने गाड़ी छै रोडपर जाइ छै इएह कारणवश बचि जाइ छै भाड़ा